ہمارے علاقے میں جیسے دیوالی ہے ہولی ہے لوہری ہے چھٹ پوجا ہے اور ایونٹس میں جیسے کہ ہمارے کالج میں فیسٹ ہوتا ہے اب الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے فیسٹ ہوتے ہیں اپنے جیسے کہ یہاں پہ مغل گارڈن وغیرہ ہوتا ہے بک فیئرس وغیرہ اکزیبیشنس وغیرہ بھی لگتے ہیں اور جیسے کہ ابھی چودہ نومبر کو ٹریڈ فیر وغیرہ بھی کُھلنے والا ہے تو وہاں پہ ایسے کچھ ہوتا رہتا ہے آ ایونٹس وغیرہ اور جیسے کہ اب ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں رقص وغیرہ جو آتے ہیں وہاں پہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اُس سے آتے ہیں جیسے ایونٹس میں تو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اُس سے آتے ہیں جیسے کوئی کوئی فرح خان کو بُلاتا ہے کوئی ایک نورا فتیحی کو بُلاتا ہے اور جیسے کہ اب اور بھی جگہ ہوتے ہیں جیسے نارملی فیسٹول وغیرہ تو اُس میں ڈھول وول والے آتے ہیں بس یہی لوگ آتے ہیں اتنے کوئی بڑے صلاح کار وغیرہ نہیں آتے رقص وغیرہ نہیں آتے ہیں اب جیسے کہ ایونٹس وغیرہ کالج کے ہوتے ہیں تو اُس میں لوگ واگ بلاتے ہیں جیسے کوئی پربھو دیوا کو بلا لیتا ہے گنیش کو بلا لیتا ہے سب اپنے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے بلاتے ہیں رقص وغیرہ کو